हैलो हाँ बोलिए घूमने का व्यवस्था तो बहुत अच्छा है जैसे कि मधेपुरा है कुमारखंड है मुरलीगंज है बिहारीगंज है जैसेकि सिंहेश्वर जो है सिंहेश्वर का मतलब वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है पूजा प्रसिद्ध भी बहुत अच्छा से होता है वहाँ घूमने में मतलब घंटा दो घंटा समय लग जाते हैं घूमने में बहुत अच्छा लगता है वहाँ का मतलब जगह सबसे सुरक्षित है घूमने में भी बहुत मतलब बढ़ियाँ जगह है अच्छा लगता है घूमने में जैसे मधेपुरा है मधेपुरा में भी बहुत अच्छा जगह है घूमने का मतलब शॉपिंग वुपिंग करने का घूमने का बहुत मतलब हर जगह है सब कुछ करने का वहाँ पर भी मतलब ज़्यादे समय लग जाते हैं घूमने में बहुत अच्छा भी समय है घूमने में मज़ा मतलब सब कुछ बहुत बढ़ियाँ व्यवस्था है जैसेकि कुमारखंड है कुमारखंड में भी अच्छी जगह है जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पर भी मतलब उतना समय लग ही जाते हैं आधा एक घंटा वहाँ पर भी मतलब समय बहुत अथी जैसेकि मार्केट अर बहुत अच्छा है घूमने वाला जगह जैसे मुरलीगंज है मुरलीगंज में भी जाते हैं तो घंटा दो घंटा तीन घंटा समय लग ही जाते हैं घूमने में क्या है कि वहाँ पर भी घूमने में बहुत अच्छा लगते हैं बोटिंग ओटिंग करने में भी मतलब बहुत अच्छा लगते हैं जैसे फिर बिहारीगंज यहाँ से दूरी कितना जैसेकि दस किलो जैसेकि यहाँ से बिहारीगंज पड़ेगा आपको पच्चीस किलोमीटर जैसे सिंहेश्वर है यहाँ से आपको चालीस किलोमीटर पड़ेगा जैसे यहाँ से मधेपुरा है आपको बाइस किलोमीटर पड़ेगा ह्म्म दूरी इतना ही है कार से जाने में बस डेढ़ घंटा लगेगा सिंहेश्वर जाने में एक घंटा लगेगा बिहारीगंज जाने में आधा घंटा लगेगा पौने घंटा लगेगा मधेपुरा जाने में पंद्रह से बीस मिनट लगेगा कुमारखंड जाने में पच्चीस मिनट लगेगा मुरलीगंज भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है मतलब उतना ज़्यादा समय भी मतलब नहीं लगते हैं जाने में उतना दूरी भी मतलब नहीं है जल्दिए पहुँच जाते हैं घूमने के भी मतलब बहुत अच्छा समय है कोई दिक्कत नहीं है जैसे बिहारीगंज है ना बिहारीगंज में बिहारीगंज में भी मतलब उतना मतलब अथी बहुत अच्छा है घूमने का जगह भी बहुत अच्छा है बिहारीगंज में भी समय लगता है घूमने में बहुत अच्छा मतलब व्यवस्था भी बहुत अच्छा है वहाँ पर भी मतलब जाते हैं घूमने के लिए तो दो तीन घंटा लगिए जाते हैं घूमने में